हम अपन बागवानीमे जे छै से दिनके दिनचर्यामे खेत पथारके लेल जे छै से एकर एगो रूटीन बनेने छी जे हमरा जे छै से कोन दिन कोन पौधाके कोना रखरखाव करैके हइ ओकरा की करैके छै ओकरा लेल जे छै कोन पौष्टिक चीज ओहिमे देल जेतै कखन ओहिपर कीटनाशकके प्रयोग कएल जेतै कखन ओकर जे छै से जड़िके सिँचाइ कएल जेतै कखन जे छै से ओकर जड़िके खुदाइ कएल जेतै कखन जे छै से ओकरा कटिङ्ग कएल जेतै तऽ एहिसब चीजके लेल जे छै से हम जे छै से अपन दिनचर्याके लेल जे एहि सप्ताहिक या महिनाके आधारपर जे छै से ओकरा जे छै से बँटवारा केने छी जे ओहि दिन हम एहि बगीचामे ई काज करबै एहि समयपर ई काज करबै आओर कखन सिँचाइ करबै कखन कीटनाशकके प्रयोग करबै आओर कखन जे छै से हम एकरा ट्री कटिङ्ग आओर एकर जड़िके खुदाइ करबै तऽ एकरा जे छै से हम विभिन्न स्तरपर बाँटिके रखने छिए आओर ओहि तरहसँ जे छै हम एकत्रित जे छै से करै छिए आओर एहिसँ जे छै से हमर बगीचो बढ़िआँ रहैए आओर हमर पौधा जे छै तकर स्वास्थो बढ़िआँ रहै छै तऽ इएह बेबस्था हम बनेने छी